जि दानायनि आदब खायदा होनबा आंनावथ' गोबां रोखोमनि आदब खायदा दं मानि आङो द्रबाइ खानानैबो जि दानो हायो आरो जिहार मेचिनावबो आगर दानानै आगर दानो हायो आगर जिबो आरो दा आङो जिखाथनि सोमोन्दै मोरै दानांगौ सोलोंनांगौ बेखौ फोरोंबाय थादों मास्टार ट्रेनार हिसाबै दा बेखौ सासे मानसिया जि दानो थाङोब्ला फास्टआव मा खालामनांगौ बेखौ फोरोङो फास्टआव मा खालामनांगौ होनोबा जों खुन्दुंखौ दखाननिफ्राय लाबोनानै बेखौ मा बबिनाव सास्लायनांगौ सास्लायखांनायनि उनाव जों सोंनानै लायो खायसेया आरो सोंनायखौ द्रामावबो सोङो आरो आखाइजों खुन्था दोनानैबो सोङो खायसे आरो सोंखांनायनि उनाव बेखौ जोङो नो नो खाइना लायो नो खाइखांनानि उनाव रासौवाव खाइयो रासो खाइखांनानै जोङो मोनसे फ्रेमाव बा लुमाव लानानै थाङो एबा खायसे बेखौ साल खुन्थाबो होनना बुङो जों बर'वाव साल खुन्थायाव लाना थाङो साल खुन्था लाना थांखानानै बेखौ दायो माबायदि दानांगौ बेखौ फास्टआव माबोरै फिटिं खालामनांगौ इखौ नायग्रोना लानांगौ आरो खारखांनायनि उनावनि दायो आरो जेकाट मे चिन होनोबा जों जेकाटखौ फासआव बोरै दायो जेकाटखौ जोङो फासआव सिरुपखौ सोंना लाग्रोयो सिरुप सोंखांनायनि उनाव मिचिनखौ मानिफ्राय खानाङो बेखौ नायनानै खानानै लाग्रोयो पारनेसखौ पारनेस खाखांनायनि उनाव जोङो मा खालामो जिखौ सोना लायो जिया जुदि आग'रा जोंनि जि आगरा फिरायफिन्नाय बा बेखौ मा खालामो जोङो अबार हिल दंना मोनसे अबार हिल खानाय बेखौ थांलाय फैलाय खानांगौ आरो आगरा फिरायफिनजायाबा डाइरेक्ट सिद्दाबा बिलाइफोरबा दाउफोरबा आगर फुल डिजाइन्टआ बेखौ मानि सिद्दा सिद्दा खायोे आरो जोङो अबार हिलखौ खाखांनायनि उनाव जोङो डिजाइन कार्डखौ आगर हिसाबै दान्नानै लायो डिजाइन काड मानि लेन्ड कार्डआव आगरखौ दानना लाखांनानै जोङो बेखौ जेकाट मेचिनाव सिलिन्डार होननायाव बह साजायना लायो आरो आगरखौ लिसिं खालामखांनानै लिसिं खालामखांनानै बेनि उनाव जोङो जिखौ दायो आरो इन्दि सिफोरखौ दानोबा माइदि गोनां जिफोरखौ दानोबा मार होनायफोरखौ मा खालामो फासाव जोङो माराव सोमनानै लाग्रोयो मार होग्रोनानै होनानै उनाव फोराननो सान्दुङाव फोरानखांनायनि उनाव बेखौ आरो बबिनाव थुनज्लायो बबिनाव थुनज्लायखांनायनि उनाव सोङो इदियैनो मानि खुन्दुङा मोजां जायो आरो मार होयोबा मार होनायनि डिस्टि खुन्दुंफोरा बेनि उनाव दायो जोङो फानबा गोबां फैसा मोनो जिफोर फानबा इन्दि सिफोर दानो हायोबाथ' बिराथ मोजां मानि इन्दि सिया दामनि आरो नोङो खम समनि गेजेरावनो थाब दानो हायो इन्दिफोरखौ आगरफोर एरनानै दायोबाथ' बहुत मोजां दाम मोनो दाथ' आरो इन्दि होनोबा बयबो मिथिखागौ